ते पैह्लैं में तुसेंगी सनानां कि मतलव कि केह्ड़े अस केह्ड़ा मतलव पूरा अस करी सकनें आं जेह्दै बिच्च साढ़े डंगर ऐं अपनें जो सैाढ़े मैंह् बगैरा होइये जि'नेंगी अस डंगर आक्खनें आं जां फ्ही मुर्गी बगैरा होई कुक्कड़ शिक्कड़ होइये ते इ'नेंगी जिध्दर अस रक्खनें होनें ते उध्दर अस केह्ड़े केह्ड़े उसी मतलव किस तरीके कन्नैं त्यार करचै ताकि उ'नेंगी कोई दिक्कत नी अवै रैह्न सैह्न बिच्च ते सब तो पैह्लैं असैं रक्खनियां गवां ठीक ऐ ते तुहानू प्रापर इक शैड चाही दा ऐ ठीक ऐ ठीक ठाक मकलव कंफ्टेवल ओह्दै तै स्हानू शैड चाही दी ऐ शैड होना चाही दा ठीक ऐ शैड़ मतलव होनां चाही दा थोह्ड़ा उच्चा होना चाही दा कि हवा जेह्ड़ी ऐ आर पार जाई सकै ओह्दै नै केह् होनां कि अगर थुहाड़ा शैड्ड नींदा होया ठीक ऐ ते ओह्दै कन्नै कि ओह्दै कन्नै एह् होना कि ओह्दै नै हवा क्रास नी होनीं ते अगर हवा क्रास नी होई ते अन्द ओह्दै कन्नैं आखदे नी गुम होईयैा गुम होइया गुम होई जाना अन्दर ते जेह्दे कन्नैं दिक्कत आनी ठीक ऐ सर्दियें च ते चल ठीक कम्म चली जाना ऐ लेकिन गर्मियें च ना डंगरें गी दिक्कत आनी ऐ ते ते असैं केह् करनें सबतो पैह्लैं ते असैं केह् करनां शैड्ड उच्चा होना चाही दा जिसलै हला थोह्ड़ी आर पार जैाई सकै जेह्दे कन्नैंउद्धर गुम नी होऐ ठीक ऐ ते जिसलै उध्दर गुम नी होऐ ते ओह्दै बाद असैं दिक्खनां सब तो पैह्लैं ते पानी दा कोई जरिया होना चाही दा पानी दा कोई सोरस होनां चाही दा जिध्दरा स्हानू शैल शैल शुध्द साह्नू पानी लब्भै ते अस उनेंगी पलैई सकन डंगरें गी उनेंगी एह् नी करनां कि अग्गैं पिच्छें नालें बगैरा नालें बगैरा पानी पलैई ओड़दे ओह् कम्म नी करनां उनेंगी साफ पानी पलैनां ते उंदा कानें दा बी घाह् कूड़ा पाना उंदा एह् नी कि अज्ज घाह् बड्ढेआ ते चार दिन उऐ चलाया ते फीड बगैरा पत्तरी बगैरा बंडा बुंडा शैल पाना ठीक ऐ ते असैं बी घर डंगर रक्खे दे नै ते अस उंदी पूरी सेवा करनें होनें आं ते दो टैम उनेंगी घाह् चाही दा ते फीट बंडनी सब किश पत्तरी बंडा चाही दा उनेंगी प्रपर टैम टू टैम पूरा टैमा सिर ते उंदा एह् होंदा एह् ऐ कि जियां हून अक गल्ल करनें आं मुर्गी कुक्कड़ शुक्कड़ होइये शैल ऐ ते केंईयैं लोकें ना एह् रक्खे दे होंदे घर रक्खे दे होंदे शैड्ड शुड्ड पाये दा होंदा डेरी फार्म ते उसी एह् पाए दा होंदा ते डंरी च गवां आई गेइयां ते एह्दा फार्म जन बनाए दा होंदा निक्का जेहा शैड्ड शुड्ड पाइयै इसां निक्का हारा कमरा कुमरा पाईयै जिध्दर एह् मुर्गे शुर्गे रखदे मुर्गे ते उध्दर केह् होंदा ते उद्दर कुक्कड़ जंदे पैह्लैं जंदे कुक्कड़ कुक्कड़ियां बी कुक्ड़ियां होंदियां ना ते इध्दर साह्नू पुच्छे दा ऐ कि कुक्कड़ियां इक बारी किन्नें अंडे दिंदियां कुक्कड़ियां जिसलै पड़ा बैठदियां ना ते बड़े अंडे दिंदियां एह् नी ऐ कि इक जां दो अंडे मतलव शैल अंडे कुक्कड़ियें दे इक बारी बल्लें बल्लें करियै दिंदियां ते मेरा ख्याल ऐ कि कुक्कियां बल्लैं बल्लैं अंडे दिंदियां जकदम नी देई ओड़दियां जां ते जिद्धर तक मीं पता ऐ बारी बारी कदैं कदैं दिंदियां जिसले लगातार थोह्ड़े थोह्ड़े दिंदियां रौंह्दियां इक इक करिये ते जां दो तिन्न बी देआ सकदे लेकिन केह् करदियां जिसलै पाले बैठदियां ते जिसलै गरमैश मतलव कुक्कड़ियें दे अंडे कुड़दे गर्मी कन्नैं ओह् गर्मी होंदा गरमैश चाढ़दे फिर पालै अंडे पर बैठी दियां होंदियां ते ओह्दे कन्नैं मतलव गरमैश होंदे अंडें गी ते अंडे कुड़ी जंदे ते उंदे चा दा बच्चे निकली जंदे ठीक ऐ ते हून साह्नू पुच्छे दा ऐ कि केह्ड़े तरीके नै जेह्दे कन्नैं अस इसी बड़ाई सकनें मतलव कि जेह्ड़ा डंगरें आह्ली साईड कटू बंछें गी जेह्ड़ा अस रक्खनें आं अपनें घर जेह्दे कन्नैं साह्नू मतलव इसी बड़ौती बढ़ावा कियां देनां ठीक ऐ कियां देचै अच्चा ते जियां अस गल्ल करा दे हे मुर्गियें दी कुक्कड़ियें दी ठीक ऐ ते इंदा केह् होंदा इंदा बी लोकें अज्ज कल दिक्खेआ जा ते इक तरीके दा कारोबार गै ऐ एह् बी जियां रक्की ओड़ेआ केंई लोग ते करदे मतलव इंदा मीट मूट जियां आखदे ठीक ऐ ओह् बनाईयै खाही लैंदे ठीक ऐ ते केंई लोग इनेंगी रक्खे दा होंदा ते इंदे निक्के निक्के अंडे होंदे ऐं जेह्ड़े बच्चे होंदे ऐं जेह्ड़े दिंदे ऐं ते उनेंगी बेची ओड़दे ते उंदे कन्नैं पैसे कमांदे ऐं ते कारोबार काफी लोगें अज्ज कल कारोबार रक्खे दा अज्ज कल स्टार्ट कीते दा ते जेह्ड़े ओह् केह् करदे कि कुक्कड़ियां बगैरा रक्खी दियां होंदियां ते मुर्गें बी रक्खे दे होंदे ते मुर्गें दा बिच्च बिच्च बेची ओड़दे ते थोह्ड़ा हारा अंडे उंडे बेचियै पैसे कमांदे ठीक ऐ ते इयां गै गल्ल करा दे हे अस डंगरें दी ते डंगरें गी तुसैं रक्खनां होऐ ते सैल जगाह् चारी इयां निक्का हारा होंदा ना शैड ते फार्म हाउस टाइप त्यार कीता दा डेरी फार्म जिसी आखदे ओह् पूरा त्यार कीता दा होनां चाही दा पानी दी बी शैल सुविधा होऐ उद्दर सर्दियैें गर्मियें च मती गर्मी नी लग्गै ते सर्दियें च मती सर्दू नी लग्गै सब सिस्टम बना दे उंदे उंदा खानें पीनें दा बी जियां घाह् पट्ठे शैल टैमां सिर उ'नेंगी पानें उनेंगी भुक्खा नी रैह्न देनां ते हून अज्ज कल ते दिक्खेआ जा ते सारें लगभग सारें गै लोकें इक्क दो गौ रक्खी दी होंदी घर ते जिसलै गै रक्खी दी ऐ घर घौ रक्की दी ऐ ते दुध्द बी शैल होंदा हून दकाना पर बज़ार जागे दुद्ध लैन ते ओह् ते मलाबटी गै मिलना दुध्द ठीक ऐ ते घर लोकें रक्खी दियां होंदियां गवां बगैरा ते एह्ॅदे कन्ेनैं केह् होंदा कि इक ते दुध्द थ्होई जंदा शैल कन्नैं साढ़ै हिन्दू धर्म ऐ एह्दे च अस गो गी माता मननें आं ते आखदे ना गौ सेवा मतलव बौह्त बड़ा कम्म ऐ ते ओह् स्हानू करनीं चाही दी ऐ ते गौ सेवा स्हानू करनी चाहगी दी ते स्हानू तां गै अज्ज कल ते सारें लगभग मतलव सारें लोकें रक्खी दियां गवां ते मतलव कम्म काज़ बी उंदा करदे अप्पूं गै ते होर करा दे नै मुर्गें शुर्गें गी कुक्कड़ कुक्कड़ियें गी ते उंदे ते बिज़नस गै ऐ इक टाइप दा एह् गल्ल ऐ बिज़नस गै ऐ होर केह् ऐ परिवार गै ऐ रोज़गार गै ऐ रोज़गार लैना लोकें अध्दे बड्डियै बेची ओड़दे दकानां पर मीट ते

में ते शाकाहारी आं में ते मासाहारी नी आं ते इयां ते इंदे बारे च मिगी इन्नां ग्यान नी ऐ पता नी ऐ ते बस में इयै पता हा मोें सनाई ओड़ेआ तुसेंगी ओह्ॅदे बारे डंगरें डुंगरें दे बारे च ते तुसेंगी सनाई ओड़ेआ कि एह् चीज़ ऐ जिध्द डंगर बन्नें खुरली शैल होनीं चाही दी एह् नी ऐ कि इक जगहे पर क् इयां याद करी लैओ कि शैड शुड्ड पाई जंदे ते एह्ॅदे कन्नैं केह् होंदा कि डंगरें दे पैर खराब होंदे थल्लै शीट होंदी चली दी ठीक ऐ ओह् शीट दकानें परा दा शैह्र चा लब्भी जंदी ऐ ओह् शीट जरूर लैनी ओह् शीट डंगरैं ख'ल्ल पाई ओड़नी ओह्दै नै केह् होंदा कि पंजे होंदे ओह् खराब नी होंदे अज्ज कल नेंई तां सीमैंट करनैं डंगरें दे पंजे पुजे ओह् खराब होई जंदे नै ठुल्ली जंदे नै ते ओह् शाट पानी चाही दी ठीक रौंह्दी ऐ ते बस में इन्ना गै सनाना चाह्नां